सक्सॅसफूल बिझनस म्हणजे आमचे तें हे नाटेकार जे आसा सादो सादो बिझनस तांचो कांयच एक गांवांतलो सादो मनीस तो नाटेकार तेणेन मसालो करपाक सुरू केल्लो मसालो तो कांय ना तो फक्त गरम मसालो करतालो शाकोतीचो मसालो करतालो आनी हें तेजें घरांतलें तेका जाय तितलो करतालो तो करतां करतां हळू तेणीं काडलो एक दीस आपल्या शेजाऱ्याक दिलो तेका बरें लागलो दुसरो जो काडलो ते सजाऱ्यान आनी कोणाक सांगलें दुसरेें दिसा ते शेजाऱ्यान तेका विचारलें आरे बाबा तुवेंन हो मसालो खंयच्यान हाडलो ना आपणें नाटेकारा कडल्यान हाडलो नाटेकाररान कितेें केलें तेका काडलो आनी इल्लो दिलो तेका आवडलो तेणें आपल्या काकाक सांगलें काकाकूय आवडलो अशें करून करून तेजो हळू हळू गांवान तो पयलीं मनीस बरो फेमस जालो गांवान जसो फेमस जावं नाका तेजे प्रायझूय तशें हाय नासलें तो गांवांतल्या गांवांत न्हूं तो सो तो थोडे घेतालो एक शंबर रुपया पडले जाल्यार एकशें वीस रुपया तेंच्या कडल्यान घेतलो वीस रुपया मायझ घेतालो असो करून तो तेणीं हळू सुरू केलो बिझनस आनी तो बिझनस आतां तो हळू हळू तेणी आख्या गांवांतल्यान शहरांनी आनी शहरासून आख्ख्या स्टेटीन पावयलो आतां एक नंबर वन मसालो म्हणटा तो नाटेकाराचो तूं मागीर तो चिकन शाकोती घे तूं मटन मटन सुका घे किंवा मागीर नुस्तें फीश नुस्तें फ्राय घे किंवा चिकन फ्राय घे हो बेश्ट मसालो तो मेळटा तो नाटेकाराचो नंबर वन तूं मागीर मिर्ची पावडर घे हळद पावडर घे भितून कांयच प्रिझर्वेटीव आनी तशें कांय ना तो असो आपलो स्वताचो काडटा हँन्डमेड सामको इनग्रेडियंट हय बेश्ट ताजो आनी फ्रॅश सामको आनी घमघमीत वास तेका मसाल्याक घमघमीत ओपन केल्या बरोबर काडटले सामको गांवठी मसालो म्हुणोन लोक आतां फक्त ते आपल्याक लागून घेयना तर लोक घेवन थोडे आनी आमचे हे जे क्रिस्तांव भाव आहा दुबय आनी लंडन सगळ्याक पावयता तो तो आतां नाटेकर लागीं येना नाटेकर मोटो मोटो जायत पावलो हो एक बेस्ट ऍग्जामपल सक्सॅसफूल जो गांवांतल्यान जो बिझनस तयार जाला पळय तो सक्सॅसफूल स्टोरी म्हणटा ती नाटेकाराची